ہیلو جی میں کھوڑا کالونی سے بات کر رہی ہوں میں نے ایک ٹی شرٹ آڈر کری تھی جو ڈلیوری بوائے تھا وہ آیا تھا اس کا رویہ بہت گندہ تھا اس نے مجھے کال کری اور ایک اسکول پر بلایا میں نے بولا بھی کہ آپ گھر پر سامان دے جاؤ مجھے ایمرجنسی ہے میں نہیں آ سکتی لیکن انہوں نے ترنت منع کر دیے بولا یہیں آ کر لے جاؤ ورنہ آڈر کینسل ہو جائے گا میں لینے چلی گئی بہت مشکل سے انہوں نے مجھے میرا پارسل دیا میں کھولنے لگی تو وہ میرے اوپر چلائے انہوں نے بولا کہ گھر پر جا کر کھولنا یہاں مت کھولو میں نے بولا کہ میں تسلی تو کر لوں کہ نہیں گھر جا کر کھولنا ابھی مجھے اسکین کرنے دو انہوں نے اسکین کرا ان کا رویہ بہت گندہ تھا